स' भारतनि मावख'वारि रावफोरानो जादों जेरै जों ओरै नर्थ इण्डिया सेन्ट्रेल इण्डिया बा साउथ इण्डिया फैयोबा बांसिन ओरै सेन्ट्रेलि नर्थ इण्डिया होनोबा जोंना बे हिन्दी नो दङ आरो बेलेग लेंगुवेज जोंनि नर्थ इस्त थिं फैयोब्ला जों रायज्लायो एसामिस बड' आरो ओरैहाय जोंनि मेइन नि जों जेनेबा सेभेन सिस्तार नि बारै बुंङोबा रायलायो खासि मनिपुरी दङ राभा आरो बिनि अनगायैबो ओरै साउथ इण्डिया आवहाय दङ तामिल तेलुगु स' बेफोरनि अनगायैबो बयजोंबो मख'जानाय एबा रायज्लायनाय रावफोरानो जाहैदों हिन्दी हिन्दीनि अनगा जोंहा दंबावो ओरै नर्थ इस्त आसामजों बै बे एसामिस स' ओरै साउथ इण्डिया जों थाङोब्ला गावसोरनि अउन रिजोनेल लेंगुवेज बेफोराव रायज्लायो बिसोरो बात हिन्दीया अफिसियेल लेंगुवेज नङा आरो स' बे हादरारिनि रावारि रोखोमथायनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला बेनो जि इत्स राव इत्स हादर इत्स जायगानि मोनफ्रोम रावफोरानो गावसोरनि अउन त्रेदिसन काल्सार नि बागै दिन्थियो स' बिनि थाखायनो बे मोनसे बिरात मोजां सर्स आरो मोनसे जायगानि बागै मोन्थियो अउन गावसोरनि त्रायब नि आयदेन्तिति बागै मोन्थिनो थाखाय जेरै जोङो बर' जानानै जोंनि अउन जायगायाव बर'नि बागै स' जोंनि जायगानिफ्राय बेलेग जायगायाव थाङोब्ला जेरै गुवाहाटि मेइन सिति याव जों थाङोब्ला बेयाव रायज्लायो एसामिस आरो ओरै जोङो नर्थ इण्डिया जों फैयोबा बांसिन मानसिफ्रा रायज्लायो हिन्दी आरो ओरै साउथ जों थाङोब्ला जों नुयो साउथ नि मानसिफोरा गावनि अउन रिजोनेल लेंगुवेज आव रायज्लायो स' बेफोरनि गेजेरजों जों बुङो जे इण्डिया या बेसेबां दायभार्स बेसेबां गुवार आरो बे गुवार जायगायाव बेसेबां रोखोमनि सुबुं मानसिफोर थायो जेरै जोंनि अउन कनस्तितिउसन होनो राइत होखादों जाहाथे जोङो मा होनदों इण्डिया इस ए सेकुलार सभरैन एन्द ससियेलिस्त देमक्रेतिक कान्त्रि स' बेयाव मोनसे लेंगुवेज नि मानसि मोनसे रेलिजोन नि मानसि जों नुनो मोना स' बेखायनो मा होनदों इण्डिया इज भेरि बिग एन्द इत इस दि लंगेस्त रितेन कनस्तितिउसन इन दि वर्ल्ड आरो बेजों लोगोसे जोंनि इण्डियाखौ मोनसे मा होनदों कालारफुल काउन्त्रि जायगा जेराव नत अनलि वान लेंगुवेज नि दमिनेन्त थाया बेयाव गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनो थांबानो जों बेलेग बेलेग राव बेलेग बेलेग मानसि नुनो मोनगोन